हर घर में बच्चे का जन्मदिन मनाया जाता है किसी के परिवार में बच्चे को नये कपड़े पहना कर केक कटिंग किया जाता है और बच्चे के दोस्त जैसे रिलेटिव को बुलाया जाता है सबके साथ मिठाइयां बाँटी जाती है केक बाँटा जाता है लेकिन हम वैसा नहीं करते हैं हम अपने बच्चों के जन्मदिन पर भगवान का पूजन करते हैं मंदिर में जितने साल का बच्चे होते हैं उतना दीपक प्रज्वलित करते हैं और बच्चे की दीर्घायु की मन्नत मांगते हैं सबको अपने अपने ढंग से जन्मदिन मनाने का अपना अपना अनुभव होता है लेकिन हम वैसा नहीं करते हैं बच्चे के जन्मदिन पर हर कोई मनाते हैं केक मंगाते हैं गुब्बारे सजाते हैं डेकोरेशन लगाते हैं जिसको जैसे मन होता है वैसे मनाये जाते हैं और जैसे शादी होता है तो शादी में एक दिन पहले हल्दी रस्म मनाई जाती है हल्दी की रस्म में सभी रिलेटिव पीले कपड़ों में होते हैं बारी बारी से दुल्हन या दूल्हे को हर कोई हल्दी लगाते हैं और नाच गाने का प्रोग्राम रहता है फिर दूसरे दिन मेहंदी का प्रोग्राम होता है मेहंदी में हरे कपड़े पहनते हैं उसमें भी नाच गाने का प्रोग्राम रहता है हर तरफ खुशियाँ छाई रहती है दूल्हे दुल्हन को मेहंदी रचाई जाती है ये सब पहले तो नहीं होता था लेकिन अभी के ज़माने में हर किसी के शादी में ये फंक्शन हल्दी और मेहंदी का दोनों होता ही है बहुत सारी खुशियाँ मनाई जाती है हर रिलेटिव को बुलाया जाता है और उसके बाद जो है सो सब कोई मिल के जश्न मनाते हैं बहुत अच्छा लगता है इस माहौल में हल्दी और मेहंदी की रस्म के बाद शादी होती है लड़की की शादी रहती बारात आगमन होते हैं वरमाले होते हैं और बहुत से विधि मंगल जो हैं सो किये जाते हैं उसके बाद दुल्हन की विदाई होती है विदाई की रस्म पूरी कर दिए जाते हैं शादी में हर रिलेटिव को इन्वी इन्वाइट किया जाता है रिलेटिव आते हैं नाच गाने का प्रोग्राम होता है खाने पीने का प्रोग्राम होता है बहुत सी खुशियाँ होती है इस तरह से हम लोग शादी विवाह का जश्न मनाते हैं